हमसभ पहले दौड़ेत रहियै मतलब आर आर्मीके तैयारी करैत रहलियै रहै तऽ जकरामे ग्रुप रहले रहै ग्रुप सभमे सभ लड़का सब मिलिकऽ जाइत रहलियै रहै दौड़ लगाबै आओर दौड़ लगाकऽ मतलब देखैत रहलियै रहै कि कौन आदमी कितना जल्दी दौड़ लगबै छै आओर टाइम देखैत रहलियै रहै आर्मीवला मे मतलब जितना दूरी रहैत रहले रहै ओहि हिसाबसँ फिल्डमे जाइत रहियै आओर फिल्डमे उतना दूरीके रनिंग करैत करैत रहलियै रहै रनिंग करैत रहिये आओर सभ आदमी मिलिकऽ दौ दौड़ैत रहिये मतलब सब दोस्त सब आप टीम एक रहले रहै जे मिलिकऽ दौड़ैत रहियै हँ आओर ई सभ आदमीके दौड़ैत रहलियै रहै आओर आपस ग्रुप रहले रहै जकरामे सभ मिलिकऽ दौड़ैत रहलियै रहै